जी जी जी जूही जिनकर बहुत जे फेमस छी अहाँ हिन्दी लोकगायिकामे सएह ने जी जी कहू मतलब किया फोनँ केलियै एतय मै मैथिली सङ्गीत आ मैथिली लोकगीत जे छै से अहाँकेँ बढ़िआँ लगैए हँ तऽ तऽ ओहिके विषयमे अहाँ जानय चाहैत छियै सएह ने

हँ देखियौ ई बनबै बनबयके नहि छै चीज ई लोक मैथिली लोकगीत जे छै से हमरासभके बहुत प्राचीन इतिहाससँ जुड़ल छै कियाकि हमसभ मैथिली लोकगीत जे छै से मानि लिअ अपन माय बहिनके मुँहसँ सुनने छियै माये दादिये परदादिये जे हमर छलखिन हेँ उएहसभ प्राचीन समयसँ ई लोकगीत सभके गबैत छथिन उएह पीढ़ी दर पीढ़ी जे छै से हमरासभके सिखाओल जा रहल अइ मानि लिअ हमसभ सिखैत छी आ ओकरे जे छै आइ के युगमे जखन रेडियो टेप एलैए या युगके विस्तार भेलैए तहन ई मोबाइलसभ पर जे छै से आब ई रिकॉर्डिंग कैसेट जे छै से बनैत छै खास कऽ कऽ मैथिली लोकगीत जे छै से अहाँके एकटा जे मैथिली परम्परा छै मैथिलीके जे प्राचीनता छै ताहिके आधारित मानि लिअ ई गीतसभ छै चाहे ओ बाबा विद्यापतिके रचना होनि या आओर मैथिली कोकिलासभ जे छथिन जे सङ्गीतके मै मैथिली सङ्गीतके दुनिआँमे अपन परचम लहराबैत छथिन ओसभ बहुतो प्रकारक जे छै एहन लिखने छथिन एहन गीतसभ जे छै से हमरासभके अबैए जे सुनि कऽ लोक मन्त्र मन्त्र मन्त्रमुग्ध भऽ जाइत छै आओर केवल जे छै से मानि लिअ अपना मिथिलाञ्चले नहि बल्कि अहूँसभके जे प्रदेश अइ चाहे दिल्ली बम्बई हुए कलकत्ता हुए कतुको लोक जे सुनैत छै तऽ ओकरो एकटा ई भावना जगैत छै जे आखिर ई कोन सङ्गीत छै जी तऽ मैथिली सङ्गीतके हम एकेटा कहब जे मैथिली सङ्गीत हमरासभके अन्तर्मन ह्रदयसँ जुड़ल छै आओर एकर इतिहास बहुत पुरान छै आओर ई एहन सङ्गीत छै जे हमर माय जे छै से अपना मायसँ सुनलकै आ ओ अपना मायसँ सुनने रहय अहिए प्रकारसँ जे छै से ई मतलब हमरसभके पूर्ण जे भौगोलिक मतलब इतिहास छै ततयसँ ई जुड़ल छै जेना मि जेना मि जेना मिथिलाके लोकगीतमे जे भोरे भोरे हमर माता बहिनसभ पराती गबैत छथिन कोनो पूजामे जे छै से अहाँके भगवतीके गीत होइत छनि बाबाके नचारी होइत छनि विद्यापतिके नचारी होइत छनि एवम् प्रकारसँ बहुतो लोक सङ्गीत छै लोकगीत छै जे मिथिलाके जे छै से अहाँके एकटा अभूतपूर्व सम्पदा छै आओर हमरासभके लेल ई बहुत जे छै से गौरवान्वित करयवला ई सङ्गीत छै जे एकर प्रशंसक बहुत बहुत दूरक लोकसभ सेहो जे छै से रहैत छै अहाँकेँ ओना अइ सङ्गीतमे की नीक लागि गेल सबसँ बढ़िआँ ठीक ठीक ठीक बाय